ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بزرگ شہریوں کو کچھ بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلا تو یہ کہ عمر کی زائد عمر ہونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے موبائل فون ہے تو اس کے ریس سے ان کی آںکھوں میں دقت ہوتی ہے دوسرا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ان کی جسمانی چیزیں اب جو ان کو جو اصل پریشانیاں پیش آتی ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بعض دفعہ وہ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا فون ہے یا اور بھی سو جو ساری چیزیں جو ٹیکنالوجی کی ہیں وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے انہیں نہیں آتا ہے یا بعض دفعہ انہیں اگر بتا دیا جائے تو وہ بھول جاتے ہیں وہ بار بار وہ چیزیں پوچھتے ہیں اور وہ مطلب انہیں مطلب انہیں اگر کوئی کوئی اور بٹن ڈبانا ہوتا ہے تو کچھ اور دبا دیتے ہیں انہیں کہیں اور کلک کرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں اور کلک کر دیتے ہیں تو یہ ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بزرگ شہریوں کو اور یہ یہ زیادہ قابلِ عمل ہونا چاہیے اس طرح سے کہ جو چیزیں جو ٹیکنالوجی پہ ہے جو ڈیجیٹل ہے وہ ساری چیزیں بزرگوں کے لیے آن پیپر ہو جائے پیپر پر آ جائے کاغذ پر آ جائے پیپر قلم پہ تو وہ ان کے لیے آسان ہوگا وہ بآسانی اس چیز کو کر لیں گے